زراعت ہمارے بیچ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر زراعت نہ ہو اور زراعت نہ کی جائے تو مہنگائی اِس قدر بڑھ جائے گی کہ کھانے کو کچھ نہ ملے گا کمائی چاہے جتنی کر لے آدمی کچھ کھا پی نہیں سکے گا اگر زراعت نہ ہوئی اگر زراعت نہ کی جائے گی تو گیہوں کہاں سے آدمی دے گا دھان کہاں سے آئے گا اِسی طریقے سے ہر آدمی پریشان رہے گا اِس لیے زراعت ہمارے نزدیک بہت ضروری ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اِس کے بارے میں سوچنا چاہیے